सबतूं जेह्ड़ा फैस्टीबल जेह्ड़ा इंडिया च ते ओह् ऐ दीपावली दीपावली श्री राम भगोआन साधन बापस अयोध्या आए उसी अस कि'यां सैलीब्रेट घरें दे बाह्र दियें जलांदे अस लाइटां बगैरा लगदियां इक बड़े हारे लोक किट्ठे होइयै रावण दा पुतला बनांदे और उसी जलांदे अस उसी सैलीब्रेट करदे